ویسے تو زندگی میں میں نے بہت ساری چیزیں حاصل كی ہیں جیسے بہت سارے سرٹیفیكٹ جیتنے بہت سارے میڈل اور ٹرافیاں جیتی ہیں جو كہ میں نے اپنے گھر میں سیشے كی الماری میں لگا ركھے ہیں تاكہ ان كو دیكھ كر میرے گھر والے خوش ہوں اور میرے چھوٹے بھائی بہن ان انعامات كو دیكھ كر كمپٹیشن میں حصہ لیں اور كچھ نہ كچھ سیكھیں اور جیتیں اس كے علاوہ مجھے جس چیز پر سب سے زیادہ خوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے وہ ہے میرا نیشنل اولمپیاڈ میں ٹرافی جیتنا اور پہلا مقام حاصل كرنا میں نے بہت محنت سے اس اولمپیاڈ كو جیتنے كی تیاری كی تھی اور جب میں اس اولمپیاڈ كا ونر بنا تو میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت فخر محسوس كیا